आंबट तीक सोरपोतेल विंदालो चिकन शाकोती नुस्तें सुकिल्लें नुस्तें किसमूर शीत दाळ वरण पुरणपोळी पातोळ्यो मोदक मणगणें खतखतें चण्याचो रोस मिक्स भाजी पातळ भाजी टमाट भाजी